महाराष्ट्र में चङे त सुठा घणईं ॾिण आहिनि पर ॾही हाण्डी गणपति ऐं नवरात्रा ॾाढा फेमस ॾिण आहिनि इन में सभिनी जातियुनि जा माण्हू गुजराती मरेठा मद्रासी मारवाड़ी तमिल सभु गॾिजी करे फोक डान्स कन्दा आहिनि गणपति यारहां ई ॾींह ॾाढे सां धाम धूम सां कन्दा आहिनि नवरात्री नव ॾींह डान्डीया रास कन्दा आहिनि सभु गॾिजी करे ॾियारी बि सुठे नमूने मल्हाईंदा आहिनि